दिक्खो साढ़े इंडिया च साढ़ियां स्टेटां न हून जियां साढ़ी स्टेट ऐ जम्मू कश्मीर ओह्दे च अमरनाथ ते सारें कोला पैह्लें जाना गै जाना चाहिदा अमरनाथ दी जात्तरा सालै दी इक्क बारी शुरू होंदी इंया गै बुड्ढा अमरनाथ बी ऐ इक्क जेह्ड़े अमरनाथ नेईं जाई सकदे उनें बुड्ढा अमरनाथ जाई सकदे की के परानियां क्हानियां बनी दियां इंदे उप्पर एह् बड़ियां साक्षात जगह न ठीक ऐ बड़ियां बड़ियां साक्षात न वैष्णो माता जाना चाहिदा साढ़ी जेह्ड़ी स्टेट हून तुस आऊट ऑफ स्टेट गल्ल करी लैओ साढ़े स्टेट दे बाद तुस इंडिया दी गै गल्ल करी लैओ हरिद्वार जाना गै जाना पौंदा भाऐं कोई इंया निं जा उंआ जा जाना गै जाना ओह्दे कन्नै भी आप दी हरिद्वार भी गंगा मैया दे दर्शन करियै चार धाम जात्तरा आई जंदी ओह्बी करनी चाहिदी ते साढ़े हिंदु धर्म दा इक्क हिस्सा मथुरा जाना चाहिदा वृंदावन जाना चाहिदा भी उत्थै चौरासी होंदी चौरासी होंदी भी लोग पूजा पाठ करदे न पूरा एह्दा नॉलेज़ ऐ की ध्यान ऐ चौरासी केह् चीज़ ऐ भला मथुरा वृंदावन काशी बनारस इलाहाबाद बी जाना चाहिदा उत्थें कुंभ दा मेला लगदा ऐं इंया गै बड़ा बड्डा मंदर ऐ उत्थें जिसी नांऽ दित्ता गेदा जगननाथ पुरी बड़ा प्यारा ऐ उत्थें बी जाना जरूरी होंदा इक्क ना इक्क बार अपनी लाईफ च अगर कुसै गी मौका लगदा कि ओह् उत्थें जा ऐं सिद्धीविनायक मंदर उत्थें बी जाना चाहिदा कलकत्ता हावड़ा काली माता दा टेम्पल ऐ बड़ा साक्षात मंदिर ऐ ओह् हून जियां इत्थें अमृतसर आई जंदा दरबार साहिब जिसी गोल्डन टेम्पल दा नांऽ दित्ता गेदा ते गोल्डन टेम्पल आखदे गोल्डन टेम्पल जाना चाहिदा ओह् वाघा बॉर्डर साढ़े अपने हिंदोस्तान ते पाकिस्तान दा बी बॉर्डर लगदा उत्थें परेड होंदी ते बड़ा गै नज़ारा औंदा फौजियें दा परेड दिक्खियै जेह्का अच्छा सिस्टम बी बड़ा अच्छा साढ़ा अपना पाकिस्तान आह्ले फौजी बी लभदे ते साढ़े फौजी बी लभदे हून इंया गै गल्ल करी लैओ तुस हिमाचल दी ते हिमाचल बिच चार माताएं दा मंदिर ऐ ते पैह्ली माता ज्वालाजी इक्क माता कांगड़ा जी इक्क माता चामुंडा जी ते इक्क माता चिंतपुर्णी उत्थां तुस चली जाओ तुस चंडीगढ़ आह्ली साईड अपने ओह् पौंदी नैना देवी ते उत्थें बी जरूर जाना चाहिदा एह् मां बगलामुखी दा मंदर बी आंदा बड़ा गै प्रसिद्ध मंदर ऐ इंया गै बड़े बड़े अच्छे पलेस न जित्थें जि्त्थें जाना चाहिदा तमन्ना होंदियां सारे दियां सारे जेह्ड़े उत्थें जाना चाही दे हून धर्मशाला गै लेई लैओ उत्थै गै दलाई लामा टेम्पल ऐ बड़े बड़े मतलब उद्धर बाहर दा लोक आंदे उस मंदर कोई इन्ना कोई बड्डा मंदर बी निं ऐ इन्ना कोई आक्खो निक्का मंदर बी निं ऐ पर उत्थें तुस जेल्लै जाह्गे ते दिखगे ना बड़ा गै जादै उत्थें रश होंदा इंया गै मतलब जेह्ड़ा देव स्थान न दिक्खे जेह्के हर स्थान दी अपनी अपनी प्राथमिकता कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मश्हूर ऐ कोई नेशनल लेवल पर मश्हूर ऐ कोई इंटरनेशनल लेवल उप्पर मशहूर ऐ पर हर स्थान दी इक्क अपनी अपनी मान्यता केईं स्थान ऐसे होने जि'न्दा होई सकदा कुदै नाम बी निं होऐ खाल्ली डिस्ट्रिक्ट लेवल च गै होन केईं ऐसे होंदे जेह्ड़े नेशनल लेवल पर होंदे केईं इंटरनेशनल लेवल पर होंदे हून जियां बड्डे बड्डे मंदर होई गे जमननाथ पूरी लेई लेओ कुसी निं पता इंया गै तुस जियां तुस साढ़े देवी पिंडी टेम्पल लेई लैगे बड़े सारे इंया घट्ट लोकें ई पता में ते आक्खना भई सारें कोला जिन्ना बी ऐ देवी पिंडी च बद्ध कोला बद्ध लोग आना चाहिदे